हा मां कला प्रदर्शनी में वञणु वई हुअसि ऐं वेंदी बि आहियां अॼु सूदो बि मौको मिलंदो आहे त मां वञणु चाहींदी आहियां उते हिक ई छित उते हिक ई छित जे हेठि हर तरह जा राजस्थान ऐं मद्रासी कशमीरी हर तरह जा माण्हू अची करे पंहिंजी दुकान लॻांईंदा आहिनि ऐं उते जी कला कला ॾिसण ॾिसण लाइ मिलंदी आहे ऐं उन्हनि जी कला में जीअं लखनवी लखनऊ वारा लखनवी चिकन लॻाईंदा आहिनि राजस्थान वारा बंधेज ऐं इहे सभु दक्षिण भारत वारा पटोला आहिन इन तरह जा खणी ईंदा आहिनि कपिड़ो खां वठी हर श चादरुनि तक हर शइ ईंदी आहे ऐं ॾिसण में काफ़ी सुठो लॻंदो आहे ऐं ख़रीदारी में बि मूंखे सुठो लॻंदो आहे काफ़ी समय खां वठी मां पंहिंजे ॿारनि जे लाइ बि वठी ईंदी हुअसि ड्रेसुनि जा कपिड़ा चादरूं ताकी नए नए जॻह जो कुझु सुठो मिली सघे असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे की असां हिननि जॻहियुनि ते वञूं ऐं नई नई शइ ॾिसी अचूं काफ़ी समय सां त हींअर लॻी कोन्हे पर लॻंदी त मां ज़रूरु वेंदसि मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे मां हर तरह जा हर तरह जा वठां कपिड़ा ऐं ॿारनि खे बि पायां हाणे अञा जॾहिं मूंखे मौको मिलंदो मां वेंसि ज़रूरु ऐं मां ॾिसंदसि ज़रूरु वधीक त हाणे ॾिठो ॾिसजे किथे थी लॻे किथे थो वञिजे बाक़ी त सभु सुठो ई लॻाईंदा आहिनि ऐं जानकारी बि मिलंदी आहे असांखे जेके असां ॿाहिरि वञी करे कोन वठी अची सघंदा आहियूं से असांजे शहर में अची करे असांजे ई जे ई वञण खां पोइ हर तरह जो ॾेखारंदा आहिनि ऐं काफ़ी सुठो लॻंदो आहे जेके माण्हू वठ खणी ईंदा आहिनि उन्हनि जी महिनत उन्हनि जी कारीगरी ॾिसी करे असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे अमृतसर मां बि काफ़ी चुनियूं सुठियूं ऐं कढ़ाई वारियूं एतरे क़द्र जो हिते ॾिसण लाइ कोन मिलंदियूं आहिनि ऐं एक्सपो में माण्हू खणी ईंदा आहिनि अची करे ॾेखारंदा आहिनि शालिन खां वठी चादरुनि तक हर उहा शइ जूती में बि हर उहा शइ मिलंदी आहे कारीगरी मूंखे मौको मिलंदो त मां ज़रूर वेंदसि